हा चयो पंजाहु वड़ापाव खपनि तव्हांखे भाई वड़ापाव मूंखे ॿिनि वैराइटी जा अथव हिकिड़ो पंद्रहं रुपये जो अथव हिकिड़ो वीह रुपये वारो आहे च चटणी खपेव साणु

न उहो उहे अलॻि पैसा लॻंदव तव्हांखे वड़ापाव माना वड़ापाव ई मिलंदो कांदे जा भजिया अलॻि पैसा लॻंदुव कांदा भजिया प्लेट हिकिड़ी पंजवीह वारी आहे हिकिड़ी वीह वारी आहे वीह वारियूं पंजाहु प्लेटूं खपनि तव्हांखे कॾी खपनि हां पंज परींहं खपे अच्छा अच्छा अच्छा पंजाहु साबूदाणा बीहो हिकु मिंट मां लिखी वठा पंजाहु साबूदाणा बड़ा ऐं पंजाहु भजिया ऐं पंजाहु तव्हांखे वड़ापाव खपनि बराबरि अच्छा व वड़ापाव जेको आहे कोई कोई बिना बसर जो बि घुरंदो आहे त तव्हंखे बसरु वारो खपे या बिना बसरु वारो खपे ब बसरु वारो खपे त ॾिसो उन्हीअ में उन्हीअ वटि उन्हीअ जो मां वटि हिकिड़ो पंद्रह वारो आहे हिकिड़ो वीह वारो आहे वीह वारो अच्छा वीह प्लेटूं तव्हांजूं मां लिखी रहियो आहियां वीह प्लेटूं ऐं ॿियो छा खपे तव्हांखे पंजाहु पंजाहु प्लेटूं भजिया बि खपनि न हा त उहे बि वीह वारियूं अथव उसल मिसल मुंहिंजो पंजटीह रुपया अथव अघु भाई टीह ॾिसो हीअं हा महांगाई जो ज़मानो आहे ॾिसो त तव्हांजे साम्हूं चारि चारि माण्हू बीठा आहिनि सभिनी खे पगारूं ॾियणी थियूं पवनि अच्छा हलो मां तव्हां तव्हांखे टीह थो लॻायां टीह त पंजाहु प्लेटूं तव्हांखे इअं खपनि टीह वारियूं त पंद्रहं सौ रुपया इहे थी वियुव ऐं वीह वीह वारियूं पंजाहु हज़ार रुपया उहे थी विया माना पंजुवीह सौ ऐं ऐं हज़ार रुपयो ॾिसो भेण हे ॾिसो इहे मां लिखियो आहे काॻर ते तव्हां ॾिसो हे वठो काॻरु सो बराबरि त हज़ार रुपयो पियो त घणो थी वियो पंजवीह ऐं ॾह पंद्रहं ऐं ॾह पंजवीह ऐं ॾह पंजटीह टे टे हज़ार पंज सौ रुपया थी वियुव हीअं काॻरु ॾिसी वठो तव्हां ऐं तव्हांखे कॾी खपे माल न एडवांस त ॾियणो पवंदो तव्हां इअं चवंदा मां ॾेई छॾियुमि सुभाणे तव्हां अचो ई न त मां तव्हांजी तोखे सुञाणा थोरी हा अधु पैसा तव्हां मूंखे मोकिलियो अधु पैसा मोकिलण खां पोइ तव्हांजो ऑर्डर कन्फ़म कंदुमि ऐं तव्हांखे फ़ोन कंदुमि तव्हां कंहिंखे मोकिलिजो जंहिं तव्हांजो इहो खणी वेंदो माल तव्हां तव्हां रहो किथे कलेक्टर कोलोनीअ में ओके ओके त तव्हां इहो ॾिसी वठो मां तव्हांखे काॻरु ॾेई थो छ्ॾा इहो काॻरु खणो ऐं तव्हां घरु वञी मां नंबर बि लिखी थो ॾियांव नंबर ते मूंखे फ़ोन करे ॿुधाइजो एतिरे बजे माण्हू तव्हांजो ईंदो बराबरि न कलेक्टर कोलोनी वधारे परे थोरी आहे हाणे तव्हां हिते बीठा आहियो तव्हांखे वञण में पंद्रहं मिंट लॻंदा ॿियो छा ओके ओके ओके ओके जय झूलेलाल बेड़ा पार